ہیلو کیا آپ اولا سروس سے بات کر رہے ہیں میں کشور بات کر رہی ہوں میں آپ کی سروس کا اکثر کر کے استعمال کرتی ہوں ٹیکسی وغیرہ بک کرتی ہوں تو میں نے بھی اپنے لیے آج اپنی فیملی کے لیے آج ایک ٹیکسی بک کی تھی جو کہ آپ کے ڈرائیور اسے نہ آپ کا ڈرائیور ٹائم پر آیا ہے نہ کال اٹھا رہا ہے میری اور میری جو فیلمی کا سارا پلان تھا گھومنے کا وہ سارا خراب ہو گیا تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے مسئلے کو حل کریں یا آپ کا ڈرائیور کیوں نہیں آ رہا آپ پوچھیں ان سے آپ کال کریں یا پھر انہیں بلائیں کیسے وہ کیا کرنا ہے کیونکہ آپ کو پھر ہمارے لیے دوسرا ڈرائیور بھیجنا ہوگا تاکہ ہم گھومنے جا سکیں